आं आंनि फारसे साननाया जाहैबाय आङो मोनसे मिजिं थिनाय दङ आरो मिजिं थिनानै दङ बे फारसे लामाखौ आङो नायगासिनो ओमफ्राय बे लामाखौ आं सोरखिनो हागोन ना हाया नाजागासिनो जायनि थाखाय आं बे लामा बे थांखिखौ थांखिसिम सहैनो थाखाय फरायगासिनो आरो फरायजानो लुगैसै बिदिनो एसे देहानि थाखाय खेलाबो गेलेयो ओमफ्राय बै थांखिसिम सहैनो थाखाय आं जोंसि जोंलाबाबो सौसिनाबाबो कस्त' खालामनानैबाबो हाजिरा माजिरा माबाजोंबाबो बे ला बे थांखिसिम सहैथारगोन आं जेरैखिजाया बे थांखिसिम सहैनो थाखाय थाखा फैसाबो नांगौ आरो ओमफ्राय बेनि फारसे सापर्ट नांगौ बिमा बिफानि रायजोनि लोगोनि लोगो दिगोफोरनि बिफोरबायदि आरो